दिक्खो जियां साढ़ा डिस्ट्रिक हास्पिटल उधमपुर ऐ एह् बड़ा शा कन्नै कोविड दी वजह कन्नै बंदे गी अलग अलग बार्ड दित्ते गेदे होर इक इक रूम दित्ता गेदा अलग अलग खाने आस्तै रुट्टी आई जंदी इं'दे आस्तै स्पैशल होर पानी सब रेजमेंट कीता दा अलग अलग कीते दा इं'दे आस्तै ते इ'यां ने जियां डिस्टिक हास्पिटल ऐ इयां ने पूरी सेवा ही इं'दी बड़ा अच्छा हस्पताल ऐ इत्थें सब किश इं'दे आस्तै मिलने आस्तै ते जियां साढ़ै चनैनी आई गेआ अस्पताल उत्थै बी बड़ा अच्छा उत्थै बी इयां न अलग अलग बार्ड ते दे ते इयां नेह् खाने आस्तै प्रोग्राम रक्खे दा इं'दा बड़े अच्छे डाक्टर बी बड़े अच्छे न कन्नै उधमपुर बी डाक्टर बड़े अच्छे न मैडमां कन्नै सारे अच्छे न जिन्ना बी ओह् स्टाफ ऐ बड़ा अच्छा बड़े ओह् करदे सेवा ते जियां ओह् चनैनी ऐ उत्थै बी स्हेई ऐ उत्थै डाक्टर बी बड़ी केयर करदे बंदे दी ते दवाईयां बड़ियां अच्छियां दिंदे डाक्टर बड़े स्हेई न कन्नै इयां ने तुस लाटी जाओ लाटी बी बड़ा अच्छा हास्पिटल ऐ उत्थै बड़े फैस्लिटी बड़ियां न उत्थै बड़े स्हेई डाक्टर न नर्सां न सारे बड़े अच्छे न सारी केयर करदे बंदे दी बड़े स्हेई न ते दवाई बी बड़ी अच्छी दिंदे न ते कन्नै कोविड दी वजह् कन्नै अलग अलग बार्ड बनाई दी इं'दी इं'दे आस्तै खाने आस्तै बी सिस्टम रक्खे दा उ'नें बंदे गी अलग अलग बार्ड च खाना पजांदे होर पानी बी पजांदे बड़े स्हेई बार्ड ऐ इन्ने इन्ने बनाई दे कोविड दे आस्तै ते